औ हेलौ औ औ औ मेनेजार औ औ औ औ आंनाव औ बबे जायगायाव लांगोन रेटआथ' दा कुइन्टेलाव देर लाख जाबाय

खम बिसि एसे खालाम जागोन औ बुरजा लांनायनि खोथाथ' औ खालामनो हागोन औ बबे जरायाव लांनांगौ औ बुरजाथ' खालामनांगोन औ खालामनांगोन औ बबे जायगायाव लांगौमोन लांगोन औ ओमफ्राय नोंहा माबा दंखायो औ पारस'नेल गारि दंखायो नामा औ सुबिदा दंमोन औ ओमफ्राय नोंनाव दंखायोबा लानानै फैखादो औ औ औ औ औ नों होनबा आंनि अफिसाव फैबानो जाबाय इमारजिनसिबा थाब फैबानो मालआथ' एभेलेबेलखा औ एभेलेबेल मालनि खुनु माबा गैया शर्टेस जानायनि खोथायानो फैया बिराथ एभेलेबेल औ औ मालयाबो एकदम फार्स्ट क्लास खा एकदम नायबानो फसायखागोन खुुनु दुइ नाम्बार माल गैखाया औ औ एकदम हाइ कुवालिटि नि माल

नोङो माबाबानो जाबाय थाब फैबानो जाबाय जायखिया लांफैनाय समाव एग्रिमेन्ट खालामलायनाय जागोनथ' औ औ आं बे अफिसावनो थाबाय थाखागोन औ औ औ बेयावनो जिरायनानै एसे दामफोरखौ रायलायसै

होनबा नों माबाबानो जाबाय फैबानो जाबाय आंखौ अफिसावनो लोगो मोनखागोन नोङो औ औ दे औ दे दे औ